हमरा इलाकामे अपराध जादातर हम देखै छी तऽ चोरी मारिपीट ईसब देखल जाइए कियाकि एहि इलाकामे ई मतलब गोलीबारी या किछु एहन ज्यादातर नहि होइए आओर एहि इलाकामे अधिकतर चोरी होइए हमरा खिआलसँ लागि रहल अइ ई चोरी गरीबीके कारण होइए बेरोजगारी बेरोजगारीके कारण तऽ लोक चोरी तऽ नहि कऽ सकैए बाकी कोनो भी काम कऽ सकैए कियाकि इन्सान शिक्षित होइ छै बेरोजगार भेनाइ अलग बात छिए आओर शिक्षित भेनाइ बहुत पैघ बात छै शिक्षित इन्सान बेरोजगार किएक नहि रहै लेकिन ओ चोरी नहि कऽ सकैए आओर शिक्षित इन्सान कभी भी बेरोजगार नहि होइ छै ओ अपन शिक्षाके कारण ओ अपन योग्यतासँ कोनो ने कोनो अपना लेल रोजगार ढूँढिए लै छै आओर कोनो भी मुसीबतमे अपन रोजगार खड़ा कैए लै छै ताहि दुआरे अपराधके सबसँ पैघ कारण जे अइ ओ शिक्षाके कमी कहल जाए हमरा खिआलसँ आओर गरीबी कहल जाए आओर गरीबी तखने दूर हेतै जहन हम शिक्षा अच्छा मात्रामे पूरा क्षेत्रमे प्राप्त हेतै

हमरा तऽ हमरा खिआलसँ अपराधके सबसँ पैघ उपाय अइ जे इन्सानके शिक्षा देल जाए आओर शिक्षा मिललासँ ओ इन्सान अपन जीवनयापनके लेल किछु नहि किछु छोटा बड़ा काम जरूर करतै आओर जाहिसँ ओ गलत काम या अपराध चोरी डकैती मारिपीट किछु एहन नहि करतै बेरो अगर देखल जाए तऽ बेरोजगारी बेरोजगारी कहल जाए तऽ बेरोजगारी तऽ देखल जाइए लेकिन बेरोजगारी एतेक पैघ इश्यू नहि छै हमरा खिआलसँ बेरोजगारी पैघ एतेक एतेक पैघ इश्यू नहि छै सबसँ पैघ अगर गरीबीके इश्यू छै तऽ ओ छिए अशिक्षा आशिक्षित भेनाइ कियाकि बिना शिक्षाके इन्सान कि कऽ सकैए ओ सिर्फ आओर सिर्फ गलत काम कऽ सकैए एतऽ हम हमरा खिआलसँ अगर अहाँ अपराधके घट कम करऽ चाहै छी या अपराधके पूर्ण रूपसँ बन्द करऽ चाहै छी तऽ एहिके लेल शिक्षा अति आवश्यक छै कियाकि बिना शिक्षा मनुष्य मनुष्य पशु समान छै आओर पशुके नहि जान ज्ञान रहै छै जे हम कोनो काम करबै तऽ अच्छा हेतै कोन काम करबै तऽ बुरा हेतै ओना नहि बिना शिक्षाके मनुष्य जे छै ओकरो नहि पता रहै छै हम जे कऽ रहल छिए ओ गलत छै या सही छै ताहि दुआरे लऽ शि शिक्षा अगर इन्सानके भऽ जेतै तऽ ओ अपराध नहि करतै ई चीज ज्यादातर देखल जाइ छै शिक्षित आदमी अपराध नहि करै छै तऽ ई अपराधके खतम करैके लेल या हटबैके लेल हर क्षेत्रमे शिक्षाके शिक्षा भेनाइ बहुत जरूरी छै शिक्षा अगर रहतै तऽ अपराध कम हेतै आओर नहि ओहिसँ आओर गरीबी भी दूर हेतै गरीबी भी दूर हेतै जेनाकि अपना शिक्षासँ ने हुनका कोनो नौकरी लगलनि अपन छोट मोट रोजगारे कऽ लेतथि एहिसँ ओ अपन जीवनयापन करतथि हुनका जीवनमे कोनो एहन चीजके कमी नहि रहै जेतनि जाहिके कारण हुनका चोरी अपराध डकैती खून खराबा करऽ पड़तनि ताहि दुआरे अगर अपराधके पूरा तरहसँ खतम करबाके अइ तऽ हर मानवके हर इन्सानके हर मनुष्यके शिक्षित भेनाइ परम जरूरी अइ शिक्षा हेतै इन्सानके ज्ञान हेतै ज्ञान हेतै गलत सहीमे फर्क समझतै गलत सहीमे फर्क समझतै तऽ ओ कभी भी अपराध करैके लेल मजबूर नहि हेतै ओ अपना आपके हर समय सही कामके लेल त्याग करतै